जैसे की हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारा देश भारत देश हैं इसमे हम तीन प्रकार के ऋतुओं को देख सकते हैं शीत ऋतु वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु तो हम शुरुवात वर्षा ऋतु से करते है तो वर्षा ऋतु में भी हम जैसे अब मौसम के आधार पर भी हम दो प्रकार तीन प्रकार के फसलों में विभाजित करते हैं जैसे रबी की फसल खरीफ की फसल और एक जायद कि फसल तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि रबी कि फसल रबी की फसल मुख्यतः हम अक्टूबर नवम्बर में बोते हैं और मार्च से अप्रील में काट ली जाती है तो रबी की फसल में हम गेहूँ चना सरसों गेंहू चना सरसों और जौ इत्यादि फसलों को बोते हैं और बात करे हम खरीफ़ के फसलों की तो खरीफ़ की फसलें हम मानसून के साथ में बोते हैं जैसे कि जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है इन खरीफ़ की फसलों में जैसे हो गया सोयाबीन मक्का मूंगफली आदि फसलें होती हैं अब बात करते हैं हम खारीफ़ की और जायद के फसलों की तो जायद की फसलें हम कभी भी बो सकते हैं जायद की फसलें वे फसलें होती हैं जैसे कि हम ग्रीष्मकालीन में हमारे जब सारी फसलें कट जाती हैं तो जो गर्मी का मौसम होता है उसमें हम जैसे मार्च अप्रैल के बाद में जब फसलें कट जाती हैं तो हमारा खेत खाली हो जाता है तो कई कई कोई कोई किसान लोग जैसे कि हम जायद की फसलों में तरबूज हो गया खरबूजा हो गया मूंगफली हो गया इनको बो देते हैं तो वह खाली समय में खेती कर के काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा लेते हैं और यह फसलें हो गई म ऋतुओं के आधार पर वैसी ही एक नगदी फसल भी होती है जिसमें नगदी फसल में जैसे हो गया कपास हो गया गन्ना हो गया और मूंगफली भी शामिल कर लेते हैं इससे हमें नगदी फसल के रूप में शामिल किया गया है